म्हाका लग्नांग वचपाक खूब आवट्टा म्हाका बरे बरे कपडे घालपाक मेळटा तशेंच कपडे घालून बरे फोटो काडपाक मेळटा तशेंच लग्नाक आयस्क्रीम दिता म्हाका आयस्क्रीम खावपाक खूब आवडटा ताकाच लागून म्हाका लग्नाक वचपाक आवडटा लग्नाक जेवण सुद्दां आसतात खूब तरेचें जेवण आसता जशें की गोबी मंचुऱ्यन गुलाब जामून फ्रायड रायस कश्टड शोले पनीर जलेबी पान आनी खूब तरेचे आसतात म्हाका हें सगळें खावपाक खूब खूब आवडटा म्हणून म्हाका लग्नाक वचपाक आवडटा लग्नाक आमचीं सगळीं सोयऱ्या गावतात तांच्या कडेन उलोवपाक म्हाका खूब आवडटा लग्नाक गेले की खूब जाणा फ्रँडा गावता तेंच्या वांगडा फोटो मारपाक मेळटा लग्नाक खूब तरेचीं सॉंग्स लायता म्हाका लग्नाक नाचपाक खूब आवडटा लग्नाक एक वेग वेगळी मजा आसतास्त म्हाका नव्वारी गुलाबी साडी नव्वा नव्वेरी ल नटली ससुराल मे जाउंगी अश्या वेग वेगळ्या सॉंगाचेर नाच करपाक खूब आवडटा लग्नाक एका वेगळ्या मजा आसता ताकात लागून म्हाका लग्नाक वचपाक आवडटा हेज्यात खातीर हांव लग्नाक वयता लग्नाक आमकां नेवी नेवी फ्रॅण्स गावता तेंच्या कडेन आमी उलयता मागीर आमकां कॉण्टॅक करता आमी तेंच्या वांगडा आमकां खूब बरें दिसता तेंच्या वांगडा उलोवन आनी आमी ते फोटो काडून पोस्ट करता आनी खूब बरें दिसता आमकां ते फ जेन्ना आमी ते फोटो पळयता तेन्ना आनी जेन्ना आपल्यात भयणीचें बी लग्न आसता तेन्ना आमी खूब खूश आसता आनी जेन्ना ती लग्न जावन वयता तेन्ना आमकां खूब रडपाक बी येता आनी आमी तरी सुद्दां आमी कंट्रोल करता बिक आमकां तिंचे खूब याद येता म्हणून आनी मा हेज्यात खातीर हांव लग्नाक वयता आनी म्हाका लग्नांक वचपाक खुबूच आवडटा